आमच्या गांवांत खुबशे वेवसाय चलतात वेवसायाचे गांवांत एक दुकान हें खुबशें फामाद जाता दुकानाक ज्यो बारीक बारीक बारीक ज्यो गजाली लागता जें आमच्या दिसपट्ट्या खुबश्यो गजाली लागता त्यो खुबशो गजाली जर एक दुकानांत आसल्यो जाल्यार तो खुबसो वेवसाय चलपाक शकता दुसरें म्हणल्यार दुसरें वेवसाय म्हणल्यार जें आमी घरगुती तयार करतात सामान जें तयार करतात तें विकपाक हो वेवसाय खूब चलता